जी कहाँ आप बताइए हाँ हाँ कौन कौन सी आई है मैम करवाना तो हम हैं कौन कौन सी आई हैं

अच्छा अच्छा जी कितने का मैम हो जायगा इसी में दो ढाई हजार रूपये में नहीं मैम हम क्यों कहेंगे मेरा फायदा होगा तो हम क्यों कहेंगे आ मेरी वजह से आप अपना क्यों नुकसान उठाएंगी और और मैम हमें वैक्स भी कराना है वैक्स भी कराना है अरे वाह कम पैसे मे सब कुछ होगा

तो मैम आप फ्री हैं आप फ्री हैं तो हम आ रहे हैं फिर

हाँ हाँ तो हमें आना है लेकिन

वो लोटस का तो आपको आपको जो सही लगे ठीक है ऑर्डर लीजिए क्योंकि हमें भी जाना है आज पार्टी में हाँ तो ठीक है मैम तो हम आ रहे हैं आपका बिजी है

ठीक है तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपको हम जानते हैं ठीक है और जैसे आप थैंक यू मैम नमस्ते